जी हाँ हाल ही में मैंने एक बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच ख़रीदा है वो बहुत अच्छा है उस की बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है बात करने में भी उस से आसानी होती है जब मैं उसे वो फ़ोन से कनेक्ट कर देता हूँ तो वो मुझे फ़ोन के सारे नोटिफिकेसन को बताता है और उस से बात करने में बहुत सरलता होती है बहुत ज़्यादा बैटरी चलती है और उस में हार्ट रेट को भी बता दिया जाता है उस में हमारे ब्लड प्रेसर को भी बता दिया जाता है बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है